दाख्लि आङो तिनआलि बाजाराव मंगलबार बाजाराव गंसे चेयार बायदोंमोन माबा बे चेयार आ आङो जोबोद फसायनानै बायदोंमोन दामाबो बारा नङा कालार आबो मोजां बेनिखायनो आङो मोजां मोननानै बायदों आरो न'खरावबो बेखौनो मोजां मोनदों आरो आं बायनाय जिनिसखौ नोंथाङाबो जुदि बे जिनिसखौ मोजां नुदोंब्ला नोंथाङाबो बायनानै लानो हागोन